शेतीन टॅक्नोलोजीन खूबशीं मशिनां हाडलीं व्हडले व्हडले ट्रॅक्टर बीन मिक्सिंग करपाक म्हणजे ट्रॅक्टरानी पयलीं जे आमी हातांत हल घेवन वताले ताच्या जाग्यार ट्रॅक्टरान माती टर्न करपाक लागले ट्रॅक्टर पयलीं हातान रोंवचें पडटालें ताच्या जाग्यार आतां ट्रॅक्टर बीन कितें मशीनरी आसा तातूंत पेरणी जाता आनी इवन भात बी काडटाना म्हणजे पीक लागलें पीक पिकलें कितें काडटाना मशीनरी काडून फास्ट काडप जाता सगळें जें पीक आसा तें आनी दुसऱ्या फावट परत पेरणी करपाक जाय ताची शेताची तयारी जाता अशी मशीनरी शेती खातीर मदत केल्या नुस्तेमारींत पयलीं लांकडाच्यो बोटी आसताल्यो त्यो पूण चड पयस भितर बी वचपाक मेळनाशिल्लें आतां नवीन मोटर बॉटी आयिल्या कारणान दर्यांत भितर मेरेन वचपाक मेळटा आनी पयलींची जाळी जी आशिल्ली नुस्तें मारपाची ती हातान ओडची पडटाली आतां हातान ओडची पडना आतां मोटर आसता बॉटीचेर मोटर बॉटीचेर आनी एक मोटर आसता ताका दोरी आसता थंय नॅट भितर घातलें दर्यांत जर टेंशन लागलें की जप्प करून मोटर चालू केलो की जप्प करून तें नॅट वयर सरतां मशिनाक लागून आनी मासेमारी बरी जाता त्या शिवाय फ्रिजर्स टॅक्नोलॉजीक लागून फ्रिजर्स जे आसा डिप फ्रिज बीन ते बरे मेळटा म्हणजे नुस्त्यांक मारून हाडलें की ते फ्रिजरान घातलें आनी ते दोन दीस तरी नुस्तें ताजें उरतां दूद उत्पादन ह्या हातूंत टॅक्नोलॉजीक लागून दूद काडप फास्ट जालां पयलीं जो मनीस हातान दूद काडपाक बसतालो तो आतां मशीन डायरेक्ट लायता आनी फास्ट दूद दिता आनी मागीर तें दूद बेगिनाच्या बेगीन ट्रान्सर्पोटूय करपाक मेळटा हातूंत बीन टँकरांनी भरून पशु पालना खातीर तांकां टायम टू टायम खावपाक घालपा खातीर खूबशीं मशिनां येतात तांचें जें खाण आसा तें सारकें मिक्स करून सारकें आपोआप येता म्हणजे आमी वयल्यना रॉ इनग्रेडियन घालप आनी दुसरे वाटेंतल्यान तांकां खावपाक जाता तशें बारीक बारीक पावडार कसो जावन येतात हो पशुपालन आनी जर खंय फॅन्सींग बीन लायली जाल्यार ते तांकां डायरेक्ट करप जानवरांक तेंवूय मेळटा अशें करून तंत्रविज्ञानांत टॅक्नोलॉजींत शेती खातीर उपाय गरज आसा आनी खूबश्यो गजाली हातूंत सोंप्यो जालां मनशाचो टायम वाचता आनी एर्फट कमी जाला इजी जाला सगळ्यो गोश्टी आतां